हमरा सब ओइ ठाम पहिनेसँ कोनो एहन लड़ाइके खबरि तऽ नहि सुनने छी लेकिन दङ्गल जकाँ होइ छलैए जूड़शीतलमे एतऽ पहलवानी होइ छलैए जे हनुमाननगर आओर रामपुर संकोर्थ अइ दुनुमे होइ छलैए ओ मनोरञ्जनके दुआरे होइ छलैए कोनो झगड़ा झँझट अइमे नहि होइ छलैए ईसब कोनो हमरा ई पहिनेसँ जेना सुनय छलियै यऽ तऽ ओकर एकटा होइ छलैए पहलवानी द्वन्द जकाँ कोनो ओइसँ ककरो कोनो पर ई नहि झगड़ा नहि होइ छलैए झँझट नहि होइ छलैए ओ अपन मनोरञ्जनके लेल ओसब पहलवानी करय छलाहे केवल जूड़शीतलमे ओकर अलावे नहे कहियो ई हमसभ सुनने छियै हमरा सब एमहर दाहामे से दोसर गामक दाहा नहि अबैए अपने गामक दाहा मोहर्रममे ताज सब निकले छै लेकिन ओइसँ कोनो झँझट हम नहि सुनलियै हइ हमरा अइ ठाम दुर्गा पूजामे दुर्गा जीके एतऽ झिल्लेर खेलाइ छथिन पैटघाटमे जेतऽ कि इसहपुरके दुर्गा आओर नबटोलके दुर्गा आओर पैटघाटक दुर्गा ओ ओतोऽके दुर्गा सबके तीन ठामक शुक्लाराहीके दुर्गा तीन ठामक दुर्गा नावपर जाके झिल्लेर खेलाय छथिन लेकिन झगड़ा हमसभ ओइमे नहि सुनने छी सब बहुत बढ़िआँसँ अपनामे मिलल रहय छथि मिल जुलिके काज सम्पन्न करैत रहय छथि